जखन बेसी दिनके लेल घरसँ बाहर जाय पड़ैत छै तऽ जब घरमे कोइ सदस्य नहि छथि तऽ हमसभ पड़ोसीके कहि कऽ जाइत छियैन्ह जे हमर गाछ वृक्षके कनी देखभाल करब जे ओकरा पानिके जरूरत छै तऽ ओहिमे पानि दैत रहबै हमसभ शिक्षक छी आओर विद्यालयमे बहुत सारा चीज गाछ वृक्ष लगेने छी आओर अबैवला समयमे जेना गर्मी छुट्टी हेतै एक महीनाके तऽ ओहि दर्मियान विद्यालय पूर्ण रूपसँ बन्द भऽ जाइत छै लेकिन हमसभ अगल बगलमे जे हमर विद्यार्थी अइ तकरासभके निर्देश दए कऽ अबैत छी इस्कुल बन्द कऽ कऽ जे ओ कमसँ कम सप्ताहमे दू दिन आबि कऽ गाछ वृक्षके सेवा करए ओहिमे जल दै जे पौधा जलके बिना सुखाए नहि एहि बीच बीचमे ओ गाछक वृक्ष बीचमे जे अवांछित पौधासभ उगि जाइत छै तकरासभके उपारि कऽ फेक देतै आओर जे बाहरी जीवसभ आबि कऽ ओकरा नष्ट करैके पाछू लागल रहैए खास कऽ कऽ बकरी या साँढ़ या गाए तऽ ओहिसँ रक्षाके लेल हमसभ जे रात्री प्रहरी होइए रातिके इस्कुलपर या घरपर सुतैए तकरासभके हिदायत दए कऽ अबैत छियै जे एहिपर विशेष निगरानी राखू जे कोनो जानवर या जीव या आदमी आबि कऽ ओकरा गाछ वृक्षके नष्ट नहि करए